टैक्नोलॉजी शिक्षा धंधे खे मदद कई आहे जीअं की ऑनलाइन क्लास यूट्यूब वीडियो ऑनलाइन कोर्स ऑनलाइन एडमिशन ई पुस्तक ऐं शोध आदि त ऑनलाइन क्लासिस ऑनलाइन थींदा आहिनि इंटरनेट ज़रिए टैक्नोलॉजी ज़रिए पंहिंजा पंहिंजा माण्हू ऐप्स खोलिया अथनि जीअं की मां तव्हांखे एग्जांपल ॾियां त बायजूस हिकु प्राइवेट ऐप आहे जेको ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कंदो आहे यूट्यूब वीडियो यूट्यूब ते बि सभु यूट्यूब ते क्लासिस विझनि था वीडिया ठाहे ठाहे पोइ ऑनलाइन एडमिशन जेके हाणे त कॉलेजनि वारनि इस्कूलनि वारनि पंहिंजा ऐप ठाहे छॾिया आहिनि पंहिंजी एप्लीकेशन ठाहे छॾियूं आहिनि हुन सां लाइन में न बीहणो पवंदो आहे ऐं इज़िली ऑनलाइन एडमिशन थी थी सघे वेबसाइट ते वञी या ऐप ठाहे गूगल ते वञी ऐं पाण एडमिशन वठी था सघूं ऑनलाइन अप्लाई करे था सघूं ऐं ई पुस्तक जीअं की जाम सारी ई पुस्तक बि पाण पढ़ी था सघूं ऐं ईअं जामु सारी शोध आदि टैक्नोलॉजी शिक्षा जे लाइ कई अथईं